में थुआढ़े ने गल्ल करांऽ की जेह्ड़े प्लांट असें लाये दे उं'दे घर च तां एह्दा बड़ा अच्छा फायदा होर बड़े अच्छियां बड़े अच्छे खाने पीने ई असें ई एह्दा चीजां मिलदियां थुआढ़े ने गल्ल करांऽ जि'यां असें मक्कां राऽ दियां होन्दियां ते जां जि'यां कंडोलियां ते ब्लाड़ियां ककड़ियां ककड़ियां ब्लाड़ियां कंडोलियां ते प्लांट असें लाए दे होंदे खाने पीने आस्तै बड़े अच्छे मक्कां ते ओह् खाने पीने ई बड़ा ई मजा होर बड़ा ई स्वादिष्ट होंदियां ते घर च लाये दे होंदे असें प्लांट तो में थुआढ़े नै गल्ल करांऽ जि'यां अ'ऊं घर दा चली जां तां ओह्दी देख भाल घर च करदी जि'यां मेरी मम्मी करदियां मेरी मम्मी करदियां मेरे भापा करदे ते मेरी भ्राऽ करदे मेरे बड्डे भ्राऽ करदे घर च भी मेरी सिस्टर करदियां ते जेह्ड़ा ओह् प्लांट च असें ई बड़ा अच्छा म्हौल होर बड़ा अच्छा वातावरण होंदा ते बड़ा अच्छा अस अपने घर दा होई जन्दियां खाने पीने आस्तै अस में प्लांट्स लाई दे अपने लोकल त्यार करने अस बड़े खास शास ते बड़ा हैल शैल लाई उसी बड़े अच्छे तरीके नै ओह्दी प्लांट दी अस परवरिश करनेआं ते भी अस ओह् बड्डा होई जंदा थुआढ़े नै गल्ल करां सांझा जि'यां अस मक्की दा प्लांट लानै आं ते मक्क पैह्लें अस खेत्तरै च बीऽ बोंदे आं ते भी उसी अस केह् करदे भी गुडदे आं ते फ्ही अस उसी हैल दिंदे आं हैल देने दे बाच ओह् भी थोह्ड़ा ग्रोथ होंदा जन्दा ऐ ग्रोथ होंदा जन्दा ऐ भई अस उसी भी ग्रोथ होंदा जन्दा ऐ भी अस हैल हैल सुट्टदे भी ओह् ग्रोथ होई जन्दा ऐ भी ओह्दे 'र मक्कां लग्गी जंदियां न भी मक्कां लगदियां न भी अस उ'नें गी भी उ'नें गी खंदे भुन्नी'र ते बड़ा ई अच्छा सोआदिष्ट होर बड़ा ई अच्छा मजा औंदा असें गी खाने आस्तै ते थुआढ़े नै गल्ल करांऽ जि'यां कंडोली ऐ ते कंडोली बी जेह्ड़ी ऐ ओह् बड़ा अच्छा होर बड़ा अच्छे तरीके ने असें ई मतलब साढ़े प्लांट च उप्पर लगदी ऐ होर बड़ा ई अच्छा नज़ारा औंदा ऐ उसी खाने बास्तै ते थुआढ़े नै गल्ल करां ते अस ब्लाड़ियां बी राह्ंदे न ते ओह् ब्लाड़ियां बी जेह्ड़ियां न ओह् बड़ियां अच्छियां होर बड़े अच्छे तरीके कन्नै ओह् प्लांट्स च असें गी मिलदियां न ते बड़े अच्छे तरीके नै में अगांदा होर बड़े अच्छे तरीके नै उं'दी परवरिश करदा होर बड़ा पानी शानी होर सब तरीके नै उ'नें ई अगाऊ उड़दा